हुँ हेलो की जानकारी हाँ की चाहैछी की जानकारी ओ हम सभ बाहरसँ आएल छी हम सभ बाहरसँ आएल छी हम जानऽचाहैछी जे मिथिला पेन्टिंग या की की सभ और अथी सभ होइछै सांस्कृतिक ओहि बारेमे

हाँ हुँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हुँ जी अच्छा

अच्छा अच्छा हुँ हुँ ठीक छै

आ जेना होइछै अहाँकेँ

हाँ जेना सिक्की बनबै छै हाँ हुँ हाँ हाँ ओ सभ हुँ हाँ हाँ हाँ अच्छे हॅं हॅं बहुत ओहिसँ आमदनी होइ छै हॅं हॅं ठीक छै हुँ हुँ हॅं अच्छा हॅं हॅं हॅं नहि आओर सभ किछु ठीक पर्व त्यौहार सभ जे होइ छै

हॅं हॅं जेनाकि मधुश्रावणी भेलै आ अथी भेल पञ्चमी नाग पञ्चमी ई सभमे मङ्गायल जाइ छै कुम्हारक बर्तन डोमक बर्तन ठीक छै ठीक